हम जो पूजा पाठ करने जाते हैं तो वहाँ पर हम यह सीखते हैं कि कोई श्लोक या कोई जो प्राचीन कहानी है अगर कथा हो रहा है तो पंडित जी द्वारा कहानी हम सुनते हैं तो वहाँ पर हम को पुराणों का अपना जानकारी मिलता है और पूजा में थोड़ा शांति मिलता है ये सब चीज़ जो है हम पूजा के माध्यम से सीखते हैं अगर का अगर हम खाना पकाने की कक्षा में शामिल हो रहे मतलब क्लास ले रहे है तो हमें जैसे खाना बनाने नहीं आता है और कितना मात्रा में कौन सी चीज़ें डालना और किस तरीक़े से बनाना है मतलब कितना भूनना है कितना पानी डालना है और कौन सी मतलब खाने में कितना प्रोटीन है ये सब जानने मतलब ये सब जानने के लिए जो हम है खाना बनाने के मतलब कक्षा में शामिल होते ही ये सब हम लोग को सीखने मिलता है साथ में हम लोग को कितना मात्रा में तेल डालना है और कौन सा मतलब हर जगह का डिश हम लोग को जानना है मतलब खाना बनाने की क्रिया में हर प्रकार के डिश का नाम जानते हैं और हर अच्छे अच्छे चीज़ों को बनाना सिखते हैं